देखिऔ जहाँ तक ड्राइङ्गके बात अछि तऽ ड्राइङ्ग बनेबाके लेल हमरा किछु किछु वस्तुके सेहो जरूरत अछि जेना ड्राइङ्ग बनबैके लेल हमरा पेन्सिल चाही रबर चाही साथ ही साथ कटर चाही स्केल चाही एगो पेज चाही मार्कर चाही आओर विभिन्न प्रकारके आओर चाही ड्राइङ्ग एक हमर मिथिलाके या फेर कोनो भी क्षेत्रके ड्राइङ्गके माध्यमसँ कोनो भी चीजके एक वर्णन कएल जाइत अछि ड्राइङ्ग जे जेना हमर मिथिला पेन्टिङ्ग ड्राइङ्गके माध्यमसँ चित्रकलाके माध्यमसँ बहुत किछु ओहिमे देखाएल जाइत अछि आओर प्रदर्शन करल जाइत अछि जहाँ तक ड्राइङ्गके बात छै ड्राइङ्गके बात छै तऽ ड्राइङ्ग सिखबाके लेल ऑनलाइन सेहो बेबस्था अछि कोना कोना बनाएल जाइ छथि एहि ड्राइङ्गके लेल कखनहु कखनहु ऑफलाइन सेहो बेबस्था होइत अछि आओर सरकार द्वारा एगो बहुत नीक बेबस्था ड्राइङ्ग सिखबैके लेल बच्चाके लेल कहल गेलै सरकार हमर बिहार सरकार जे छथि एक बहुत नीक योजना चलेने छथिन जाहिसँ बच्चा नीक नीक ड्राइङ्ग नीक नीक चित्र बढ़िआँसँ बढ़िआँ बना सकै छथि ई ड्राइङ्ग ड्राइङ्ग यानि चित्रकला हमर अतीतके सेहो प्रदर्शित करै छथि अतीत मतलब भऽ गेल हमर पुराना जमानाके लोक कोना रहै छलखिन हुनकर विधि बेबस्था कोना छलनि हेँ आओर ओ कोना अपन खेतीबाड़ी करै छलखिन ओ सबकिछु देखबैत ओ ड्राइङ्गमे सेहो सम्भावना होइत अछि आओर ई ड्राइङ्ग जे ऑनलाइन ऑफलाइनके माध्यमसँ हम सेहो ओ सीखि सकै छै